हाणे जी टैक्नोलॉजी जामु अॻियां वधी वई आहे अलॻि अलॻि शयुनि में पाण वधीक अलॻि अलॻि कमु करे था सघूं जीअं हाणे पाण बैंकिंग जो तव्हांखे मां वीचारु ॿुधायांव थो जीअं ऐं बैंकिंग में अलॻि अलॻि ऑनलाइन वधीक व्यवस्था थी वई आहे की माण्हू पंहिंजो रोज़ानो कमु कीअं भाई आसानु थी वेंदो आहे उन जो कमु रोज़ु की माना बैंक में दिक़त न थींदी आहे वञण में बैंक जे लाइन में दिक़त न थींदी आहे हाणे लॻण में क्योंकी हाणे सभु कमु ऑनलाइन थी वियो आहे ज़मानो हाणे अॻियां वधी वियो आहे हाणे सभु कमु थींदो आहे फ़ोन में फ़ोन में बैंकिंग जी एप्लीकेशन हूंदी आहे ऐं हुन में जामु सारी अंदरि अंदरि अलॻि अलॻि फंक्शन हूंदा आहिनि जीअं तव्हां हिकु साथ डिपोजिट करे था सघो ॿिए खां डिपोजिट कराए था सघो अकाउंट में पैसा कंहिंखे विझी था सघो ऐं अलॻि अलॻि तव्हांखे फैसिलिटी मिलंदी आहे जीअं डैबिट कार्डु जींअ हूंदी आहे कैडिट कार्डु अलॻि अलॻि तव्हांखे अहिड़ी सारी फैसिलिटी हूंदी आहे तव्हां ॾिसी ॾिसी थकी सघंदव पर फैसिलिटी घटि न थींदी हुन में छा थींदो आहे की माण्हू जो जेको रोज़ु जो कमु आहे उहो अटकंदो नाहे ऐं तव्हां हाणे पहिरियां जे बैंक में वधीक लंबी लाइन में बिहूं त हो हुन में कमु आसानु थी वियो माण्हू लाइ इअं सभिनिनि खां सुठी टैक्नोलॉजी आई आहे बैंकिंग में कि तव्हां कमु हिकदमि ई आसानी सां थी सघंदो आहे कोई बि तव्हां वॾो खां वॾो कमु जीअं तव्हांजो कुझु मिंटनि में तव्हांजो कमु थींदो कुझु सैकेंड में ऐं चोवीह कलाकु तव्हांखे बैंकिंग जी सर्विस मिलंदी आहे ताकी कोई बि माण्हू कोइ बि कस्टमर नाराज़ु न थिए अं सभु फैसिलिटियूं मिलंदी आहिनि बैंकिंग